جی ہاں لاک ڈاؤن میں ہی لوگوں نے موبائل اور لیپ ٹاپ کا زیادہ استعمال شروع کیا ہے کیونکہ لاک ڈاؤن میں لوگ گھر پہ ہی زیادہ وقت رہتے تھے اور سارے کام موبائل اور لیپ ٹاپ سے ہی انجام دیئے جاتے تھے بچے اسکول جا نہ جا کر گھر سے ہی آن لائن کلاسز کرتے تھے اور اب تو یہ رواج ہو گیا ہے آن لائن کلاسیز کا اب تو چھٹیاں بھی ہوتی ہیں تو بچے آن لائن کلاسیز کرتے ہیں اور لوگ موبائل اور لیپ ٹاپ سے بھی گھر رہ کر بھی آفس کے کام کو آسانی سے کر سکتے ہیں